گڈ مارننگ آپ سحرش بات كر رہی ہیں سے اوكے میں عظمیٰ ملک بات كر رہی ہوں مجھے ذرا كار بک كرانی تھی آپ كے یہاں سے مجھے لكھنؤ جانا ہے آ لكھنؤ شیكھا برڈ كلک میں مجھے ایک تاریخ میں دس بجے كار چاہیے صُبح جی اوكے مجھے اسكارپیو وائٹ میں چاہیے آپ کے پاس اویلیبل ہے اوكے تو آپ كی كار کس تاریخ كو اویلیبل ہو جائے گی نا ہم لوگوں كے لیے ہم لوگ سیون لوگ ہیں اور چھ میری دوست ہیں اور ایک انكلیوڈنگ می سات لوگ ہیں ہم لوگ اوكے آپ كے چارجز او كچھ زیادہ نہیں ہے آپ تھوڑا ڈسكاؤنٹ كیجیے پلیز آ پھر بھی کافی زیادہ ہیں آپ كے چارجز تھوڑا تو ڈسكاؤنٹ ہونا چاہیے جی جی میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں بٹ پھر بھی اوكے دیٹ گریٹ تو آپ كو جی اویلیبل ہو جائے گی ہم لوگوں كو اسكارپیو وائٹ میں ایک تاریخ كو دس بجے مینس دس بجے ڈلے نہیں ہونا چاہیے جی تو جی میں آپ كو ایڈریس میسج كردوں یا پھر ابھی اِس پہ جی جی ٹھیک ہے میں آپ كو میسج كرتی ہوں اوكے تھینک یو سو مچ اوکے